हमारे यहाँ कैंप लगवाया जाता है तो सुविधा के लिए कि कैसे करना है तो हाथ धोकर करना है जब दवाई देती हूँ तो हाथ धोकर देती हूँ आ बच्चों को खिलाती हूँ तो हाथ धोकर पहले हैंडवाश से हाथ धोती हूँ धोकर तब छूती हूँ कप्स कपड़ा साफ लेती हूँ ओ हाथ को धो पोछती हूँ पोछकर उसी लिए हम ये कैंप लगता है कि सफाई हो सफाई बताएँगे तो सफाई करेंगे तो इसलिए हम जाती हूँ कैंप में तो हमके दवाई कैसा दिए है देते वैसे वैसे बताए थे तो हम दवाई देंगे तब ना ज्ञान होगा मुझको हम कैंप लगता है कि कैसे दवाई कै कै घंटा पे दी देती है उस लिए हम जाती हूँ तो सीखना पड़ता है कि दवाई मेरे यहाँ मिलती है कैंप लगता है डॉक्टर बोलते हैं कि कि कैसे कैसे करना है उस लिए हम करते हैं पहले नहवाते हैं धुलाते हैं सफाई करते हैं फिर कपड़ा बदलवा के ले जाते हैं तो उसको ईज़ी में धोते हैं धोकर कपड़ा को सुखवाकर ले आते हैं बिस्तरा बिस्तर पर का कुल कपड़ा का जाकर तब हम मरीज़ को सुता लेटाते हैं इसलिए मेरे गाँव में कैंप लगता है हम ज्ञान के लिए नहीं जाते हैं कि ज्ञान होगा इसीलिए हम जाते हैं हर एक चीज़ का सुविधा होती है कि ये करना खाना के खाए हैं खाए जाते हैं देती हूँ तब हाथ धोकर देती हूँ खाना खाना है गन हाथ नहीं धोते हैं तो उसमें गंदा जाता है इसलिए हाथ धोकर देना जब जब जब देना खाना उसको हाथ धोकर तो इसलिए हम हाथ धोकर देती हूँ खाना हर एक चीज़ मैंने देती हूँ इसीलिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि बच्चों को जब जब खाना माँगते तब तब इन्हें दूध पिलाती हूँ तो हाथ धोकर बच्चों को दूध पिलाना इसलिए हम हाथ धोकर दूध पिलाती हूँ